जोंनि गामिनि जायगानि मोदाइया आफा बोराइ बाथौ बेनि धोरोम सिबिनायाव फालिथाइयारिफोरखौ बाथौ धोरोमनि गोदोनि जे आबै आबौमोननि समनि जे खेराइ गारजा होनाय जायो बेनि जोंनि बर'नि धोरोम आरो जोंनि गामि एबा ओनसोलनि बिनो जोंनि धोरोम सिबिथाइफोरनि थाखाय बेनो जोंनि फालिथाइ बेनो आफा बुरा बाथौ सिजौ बोराइ बेनो जोंनि बर'फोरनि आदि गुदि धोरोम बाथौ धोरोम दा बेफोरखौ जोङो बाथौ दुमो गोदो बाथौ दुमनानै फुल फ्रसाद होयो बेजों लोगोसे बोलि होयो दावसा फारौ बोलि होयो बिनिफ्राय बायदिसिना नेम खान्थि खालामनानै माखासे खेराइ होनाय जायो जोङो बोसोराव खनसे जोंनि बाथौ धोरोम